مجھے بینگلس کی ضرورت تھی چوڑیاں مجھے سوٹ کی میچنگ کی چاہیے تھیں تو اس کے لیے میں بازار گئی اور بازار سے میں نے اپنے سوٹوں تین سوٹوں کی چوڑیاں میچنگ کر کے لی ہیں جس کے ساتھ کڑے بھی ملائے ہیں میں نے اپنا کلرفل چوڑیاں لینے کے لیے مجھے بازار جانا تھا میں بازار جا کے کلرفل چوڑیاں لے کر آئی ہوں اس کے آگے پیچھے نگوں والے کڑے لگائے وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی عمدہ ہیں اور بہت ہی سستے اور ٹکاؤ ریٹ پر بھی مل گئے ہیں مجھے اس لیے بہت اچھا لگا مجھے بازار میں یہ چوڑیاں بہت اچھی ہیں میری اور شیشے کی بھی چوڑیاں ہیں اس میں اور اس کی یہ المونیم کے کڑے ہیں اور اسٹیل کے بھی اسٹیل کے یا المونیم کے جو بھی ہیں ہاڈ ہاڈ والے کڑے ہیں وہ تھوڑے اس سے جو ہے نہ نگ وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ آسانی سے چڑھانے اتارنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے ہیں بہت دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں وہ